हलो सर सर नमस्कार सर हैं मैं ये बोल रहा था कि वो क्या है सर जी मुझे जो आँख मेरी दर्द कर रही है तो उसमें क्या है एक तो लाल हो रही है और आँसू भी आ रहे हैं तो उसको मुझे मतलब आपके जो क्लीनिक पर चेक करवाना है

तो मतलब उसका हॉलिडे वगैरह कब रहता है उसका जी जी और उसकी जी हाँ एक दो जगह दिखाया लेकिन उधर आराम नहीं लगा है तो इसलिए मैंने आपसे बोला और उसकी टाइमिंग वगैरह क्या है अच्छा अच्छा उसमें मतलब आपके इधर वो क्लीनिक पर मशीन वगैरह की फैसिलिटी भी है ना जाँच करने के लिए वो मुझे एक दो महीने से दिक्कत हो रही है कम जी जी तो आपकी मतलब जो क्लीनिक पर अपन चेक करवाएँगे तो पूरा मतलब फीस वगैरह क्या रहेगी आपकी

हाँ हाँ ठीक है नंबर से चश्मा वगैरह से काम हो जाए जी जी ठीक है ना सर जी आते हैं फिर जी जी जी ठीक है जी जी ठीक है ना सर आते हैं ठीक है